आंथ' फुजा होनाय नुबोदों बा गामि ओनसोलफोराव खेराइ फुजा होनायखौनो नुबोदों आरो ओमफ्राय बेफोरनो बे बेखौनो बर'फ्रा ज' ज' होयो आरो बिदिनो गोजां बोथोर माबायाव होयोमोन नामाथाय फुजाखौ खेराइ फुजाखौ माने बयबो ज' ज' होयो आरो ओमफ्राय खेराइ फुजा होनाय समाव जेनबा बिदिनो सोरां लायफा जासे होनाय जायो ज' ज'नो देवदिनि दौरिफोर लानानै होनाय जायो आरो खेराइ फुजाखौ बिराद खाम जथा सिफुं सेरजा दामलायनानै गोग्गोम होनाय जायो गामि नाङैनो अबबा अबबा गामिफोरवबो खेराइ फुजाखौ ज' ज' होनाय नुनो मोनो सब जायगायावनो खेराइ फुजा होनायखौ नबोगासिनो दङ आरो दोरोंआरि हुदाफोर होनबाथ' बे फुजा होनायखौनो बिराद फारौ जराफोर नांगौ जायो दावदै दै शान्ति नांगौ जायो माइरं दुब्रि हाग्राफोर नांगौ जायो गइ फाथै लाइजौ माइरं गाइखेर थुलसि बिलाइ बिराद बेफोरबायदि बुस्तुखौ लाना होनाय जायो फुजा होनायाव गोथारै फुजा होनाय जायो दुगैस्रां लोबस्रां जेबो जाया हसिया फुजाफोरखौ होनाय जायो आरो मोजांनो गोसोखौ सान्थि लानानै गोथार गोथार जि गान्नानै फुजा होनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ आरो बेबायदिनो होबोगासिनो आरो बर'फोरा फुजाफोरखौ